हमारा पसंदीदा खेल है क्रिकेट क्रिकेट में ग्यारह प्लेयर भी होते हैं जो हम लोग भी खेलते थे अभी भी खेलते हैं कभी कभार यह स्कूल समय या कभी भी खेलते जाते हैं बिया और खेलते भी हैं और खेल क्रिकेट हमारा नहीं हमारा क्रिकेट का जो अभी है महेंदर सिंह धोनी वह भी हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट था और फेवरेट इसलिए है कि वह बिहार राज्य के पड़ोसी राज्य झारखंड से बिलॉन्ग करते हैं तो वह जो हैं वह ऐसा खेलते थे जैसे इतना संयम रखते थे क्योंकि वह जभी भी हारा हुआ मैच बिल्कुल जब हार जाते हैं उस मैच को जीत्यां जिताने का दम रखते थे वह इतना उसमें टाइलेंट थे वह टाइलेंट गर भी है और उनके बारे में बहुत बहुत अच्छे लग रहें वह हमको और बहुत अच्छे भी लगते थे वह जब तक खेल खेलते थे तब तक वह बहुत मन लगता था उनके बारे में क्योंकि उनके खेलने की शैली तजुर्बा वह बिल्कुल ही अलग था और उनके देखते देखते हम लोग भी खेलते थे स्कूल में भी ऐस पेस ग्यारह लड़के को जमा कर लिए ग्यारह ग्यारह का प्लेयर बनाते थे और खेलते थे अब हम लोग दोनों थोड़ा थोड़ा पैसे लगाकर भी खेलते थे कभी कभी ऐसे भी खेलते मनोरंजन के लिए भी खेलते थे और ऐसे और यदि कहें तो क्रिकेट तो बहुत ही अच्छा लगता है क्रिकेट किसी को भी पूछिएगा तो क्रिकेट अच्छा ही लगता है कोई भी नहीं कहेगा कि क्रिकेट हमा हमको अच्छा नहीं लगता है चाहे हम नहीं देखना चाहते क्रिकेट ऐसा खेला ही है कि जे खेलने में भी अच्छा लगता है और खिलाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है और महेंदर सिंह धोनी का तो बात ही मत करिए वह तो हमारे लिए बहुत ही फेवरेट थे और अभी भी है उनका जहाँ भी मैच या वह कभी भी खेलते हैं तो अभी भी देखते हैं उनका मैच और यह सब क्या और